مذہبی رسومات میں سب سے بڑی مذہبی رسومات میں یہی ہے یاترائیں جو نکالی جاتی ہیں جیسے جیسے کاوڑ یاترا ہے اور بہت ساری یاترا ہیں یاترائیں نکالی جاتی ہیں اور پھر اور نذرانے بانٹے جاتے ہیں اور پھر یہ بارہ ربیع الاول کا یہ بھی یاترا نکالی جاتی ہے اور پھر ایک تعزیہ والی یات یہ یاترا یہ بھی نکالی جاتی ہے یہ سارے مذہبی نذر نذرانے اور وہ بانٹے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عقیدت مند تو اسی قبروں پہ جا رہے ہیں یہ اتر پردیش کی بڑی مذہبی روایت یہی ہے رسومات یہی ہیں کہ یاترائیں زیادہ سے زیادہ نکلتی ہیں